पयलीं एक टायम आसतालो की प्रत्येक घरांत बांय आसताली आनी प्रत्येक जाणां बांयचें उदक फिलटरान घालनास्तना पिताले म्हाका बी याद जाता की आमी अशेंच करताले मागीर स्लोली स्लोली हळू हळू एक एक घरांत नळाचें पिडबल्यूडी कनेक्शन मेळपाक लागलें आनी तशेंच लोकांनी आपली बांय क्लिन करपाची बंद केली स्लोली स्लोली आनी जशें कस्न्ट्रक्शन वाडलें तशी आपली बीन सिवेज सिस्टमस वाडली आनी मागीर लोकांचो आपले बांय बांय बद्दल विश्वास कमी जालो कित्याक ते एक म्हणटात न्ही की सिवेज सिवेज टेंक बांय कडेन लागीं आसपाक जायना म्हणून पण तें आतां कोण चडशे फाॅलो कोण करनात सो म्हणून नळाचें उदक आतां इजव म्हाका दिसता तो एकूच असो सोर्स आसा सारकें क्लिन उदकाचो पूण आतां आमी फक्त नळाचें उदक क्लिन अशें म्हणून गृहित धरूंक शकनात म्हणून प्रत्येकान आपल्या घरांत वाॅटर प्युरिफायर बसोवपाकूच पडटा थोडे लोक थोड्या लोकांक हार्ड वाॅटराचो त्रास आसता ते लोक मागीर बिस्लरी बी तसलेंय वापरतात

ते आर ओ सिस्टम बी आतां सगलें अवेलेबल आसा आर ओ सिस्टम म्हणटा पळय तें अवेलेबल आसा सो ताका लागून जेन्ना म्हाका दिसना कोणाक आतां उदकाचो त्रास जाता सो